हांव सदांच जेवण रांदतना चडसो प्रेशर कुकरच वापरता कित्याक कांय म्हळ्यार एैन वेळार कोणूय जेवणाक पावल्यार झटपट पांच मिनटां भितर जाय तें शिजोवपाक मेळटा प्रेशर कुकर आमच्या सारक्या नोकरी करपी मनशांक एक देवाची देणगी कशीं घरा कितल्यांय उसरां पावल्या जाल्यार सुद्दां पांच मिनटांक जेवण जाता शिवाय गेस वाचता वेळ वाचता तें वेगळेंच जेवणांतल्या पद्दार्थां मदली जीवना आवश्यक जी तत्वां जाय ती खंयच ना जायना उलट उकत्या आयदनाक जेवण केल्यार जेवण शिजून शिजना देखीक चणें दाळ वा बाकीची कडधान्यां शिवाय तातूंतली जीवन सत्वां ना जातात ती वेगळीच एका पावटी एकूच पदार्थ शिजोवचो पडटा तातूंत शिवाय भरपूर गेस वापरलो जाता तो वेगळोच लाकडांय जाल्यार खुबूच लागतात ताका लागून आयदनांय बी काळी जावन पडटात शिवाय जेवण करपाक वेळ जाता तो वेगळोच कुकरांतल्या जेवणाची चव खंयच कमी जायना तो सदांच एक बरो इश्ट कसो घरच्या घरकान्नी वांगडां रावता प्रेशर कुकरांत एका बरोबर तीन चार प्रकाराची जेवण शिजोवन घेवपा मेळटा शिवाय लाकडां लागना जाल्ल्यान सैमाचे नुकसाणूय जायना म्हणून पयलीं सावन म्हाका प्रेशर कुकरूच आवडटा